हमारी हिन्दी भाषा ही राष्ट्रीय भाषा है हमें हमें दूसरों की जैसे भषा तेलुगु हुआ इ अं इंग्लिश हुआ मराठी हुआ हुआ ये सब भाषाएँ अजीब लगती है लेकिन हमें हिन्दी भाषा ही सबसे प्रिय लगती है हमारी हिन्दी विश्व में कहीं भी जाते हैं सब लोग थोड़ा बहुत बोलना जानते हैं लेकिन तेलुगु हुआ मराठी हुआ हुआ पंजाबी हुआ ये सब भाषाएँ सब लोग नहीं बोल पाते हैं लेकिन हिन्दी भाषा ही सब लोग बोल लेते हैं हिन्दी भाषा भाषा की ही अपेक्षा कोई भाषा नहीं बोली जा सकती है हिन्दी भाषा ही राष्ट्रीय भाषा है सा है आज कल हर इस्कूलाें में ही पहले हिन्दी पढ़ाई जाती है ती है चाहे वो कॉलेज हो या इस्कूल हो या छोटे बच्चे का इस्कूल हो हर जगह ये हिन्दी भाषा ही पढ़ाई जाती है हिन्दी भाषा भाषा में कहीं भी कहीं भी जाके हम लोग लोग बोल सकते हैं किसी से बात कर सकते हैं चाहे वो अंग्रेज से देश से विदेश से लोग आए हों थोड़ा बहुत हिन्दी सब लोग बोल लेते हैं इसीलिए हिन्दिए विश्व में भी रह में ही हिन्दी भाषा को हो राष्ट्रीय भाषा कहा गया है या है राष्ट्रीय भाषा बोलने के लिए सबको ही अलग अलग अलग सिखाया जाता है जैसे कि हमारे रे विदेश में ही भोजपुरी हुआ हुआ खड़ी हिन्दी में भी में ही बोला जाता है लेकिन हिन्दी भाषा ही सबको अच्छा लगता है हम हिन्दी भाषा बोलने के लिए ही सबको को प्रेरित ज़्यादा किया जाता है कहीं भी जाएँ घूमने जाएँ जाएँ या कहीं हॉस्पिटल में जाएँ और कहीं भी जाएँ तो हिन्दी भाषा ही पहले बोला जाता है हिन्दी भाषा बोलने के लिए ही हि हि हिन्दी भाषा ही ही सबसे लोकप्रिय होता है हिन्दी भाषा को ही को ही हम लोग ज़्यादा हेट करते हैं हिन्दी भासषा बोलने के लिए ही हमको पढ़ाया लिखाया ही भी जाता है हिन्दी भाषा हमारे सबसे ही छोटे से बच्चों को भी हिन्दी पहले सिखाई जाती है हिन्दी भाषा के लिए हमें कहीं हीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती हमारे भारत में भी हिन्दी भाषा सिखाई जाती है आज कल मदरसों इस्कूलों में भी में में हिन्दी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है बच्चों को ताकि आगे चलके वह हिन्दी बोल सकें सके चाहे और कोई भी इंग्लिश मीडियम का इस्कूल हो उसमें भी हिन्दी बोलना सिखाया जाता है हिन्दी भी सीखने के लिए ही सब लोग देश विदेश से भी भारत में आते हैं ते हैं ताकि उनको हिन्दी बोलना आ सके हिन्दी बोलने के लिए सीखने के लिए ही लिए भी ही सबको प्रेरित ज़्यादा किया जाता है ता है हिन्दी हमारी सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषा है हिन्दी में ही हम लोग लोग कहीं भी जाके किसी से भी बात कर सकते हैं सकते हैं देश विदेश से भी आए लोगों को भी हम लोग हिन्दी सिखा सकते हैं हिन्दी हमाड़ी राष्ट्रीय भाषा है हमें आने जाने से से ही हिन्दी को ही अच्छा लगता हैं हिन्दी हमें हमें हिन्दी को ही हमें एक राष्ट्रीय भाषा माना जाता है हिन्दी हमारी हमारे इस्कूलों में भी अनेक प्रकार की जगहों पे भी हमें हिन्दी सिखाया जाता हैं जाता है आज कल तो गाँव में महिलाओं को हम लोग इकट्ठा कर करके भी हिन्दी बोलना सिखाते हैं हिन्दी से ही हमारे रे गाँव के लोगों को ही मनोबल बढ़ता है ता है मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को भी अब हिन्दी ज़्यादातर पढ़ाया जा रहा है जैसे कि छोटे टे मुस्लिम के बच्चे उसमें पढ़ते हैं दूर दूर से आकर के लेकिन उनको हिन्दी भासा पहले सिखाई जाती है हिन्दी भाषा हमारे रे रे लिए ही सबसे लोकप्रिय भाषा है हिन्दी भाषा को ही हम लोग एक राष्ट्रीय भाषा मानते हैं हिन्दी हमारे रे विश्व की एक एक लोकप्रिय हैं हिन्दी में ही सब लोग गीत भी गाते हैं ते हैं हिन्दी में ही हम लोग लोग एक लेक्चर भी सीख लेते हैं तो इस्कूलों काॅलेजों में जाके वो लेक्चर भी कहते हैं ते हैं हिन्दी में ही हमें हमें एक जगह से जाके दूसरो जगह पे भी हिन्दी बोलने में भी अच्छा लगता है ता है लेकिन जहाँ वो कहीं भी जाके हम लोग हिन्दी में ही किसी से भी बात कर सकते हैं ते हैं हिन्दी हमारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ भाषा हैं हिन्दी हिन्दी के लिए हमें ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी हम रहके या रुक के ना बोल पाएँ लेकिन हिन्दी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से भी रुक रुक के बोल लेते हैं हें हैं हिन्दी हमें एक ऐसा लगता है कि हमारे देश के ही बोलने से लगता है हमारे देश का गौरव बढ़ गया है या है भारत का जैसे वह गौरव बढ़ा देता है हिन्दी भाषा एक ही एक सर्वश्रेष्ठ भाषा होता है